आबके ई छथिन कि अहाँसभ जे छै जेना पहिले अहाँसभ जाइ रहियै टिकट मतलब कटबै लए गेलियैए तऽ अहाँसभ भीड़मे लगलियै तऽ बहुत लम्बा प्रोसेस रहैत रहै ओकर जेना भीड़मे लाइनमे लागै रहियै तऽ एक घण्टा डेढ़ घण्टा लागि जाइत रहै ओकरा खातिर अहाँ सभके ए एक घण्टा दू घण्टा पहिले अहाँ सभके स्टेशनपर जाय लए पड़ैत रहै तऽ आब ई नहि छै आब ऑनलाइनके सुविधा छै ऑनलाइनके सुविधा ई छथिन कि अहाँसभ मतलब घरोपर छथिन कि अहाँके काल्हिए खुना जेनाइ छै या परसुए खुना जेनाइ छै तऽ अहाँसभ टिकट कटाए सकै छथिन तऽ अहाँसभ टिकट कटाइत छथिन तऽ अहाँ सभके इहोसभ फाइदा होइ छै आओर मतलब कि होटल बुकिंग जेनाकि होटल अहाँसभ जाइ छियै तऽ होटलमे जेना बुकिंग करै छियै कोनो चीज होटल बुकिंग कयनाइ छै तऽ हमरा मतलब कि रूमेपर सँ कए सकै छियै जेना अहाँ सभके मतलब कतहु जेनाइ छै तऽ आब भए गेलै रैपिडो रैपिडो अहाँ सभके मतलब ऑनलाइन कए देबै ने तऽ अहाँ सभके रूमके आगूमे रैपिडोवला सभ चलि अयतै अहाँ जेना अहाँ सभके जेनाइ छै मुरलीगंजसँ मुरलीगंजसँ पूर्णियाँ या मुरलीगंजसँ अहाँसभ जेना लोकल क्षेत्रमे चलै छै रैपिडो रैपिडो भए गेलै उबर भए गेलै इसभ जेना ऑनलाइन अथि भए गेलै जेना अहाँ सभके गाँधी मैदानसँ अहाँ सभके जेनाइ छै पाटलीपुत्रा या गाँधी मैदानसँ अहाँ सभके जेनाइ छै जंक्शन या गाँधी मैदानसँ अहाँ सभके जेनाइ छै बोरिंग रोड अहाँ या गाँधी मैदानसँ अहाँ सभके जेनाइ छै मतलब अगल बगलके जतेक क्षेत्र छै अहाँ सभके ओतय जे छै रैपिडोवला आरामसँ ऑनलाइन कए कऽ ऑनलाइन अहाँसभ ओकराके मतलब बुकिंग कए सकै छियै आओर अहाँके डिलिवरी मतलब कि बढ़िआँ पहुँचा देतै या स्विगीवला छै कोनो खाने पीने छै तऽ जेनाकि खाना पीनामे ई सुविधा भए गेलै अहाँसभ पहिले जाइ रहियै मतलब कि लाइनमे लागि कऽ होटलवलाकेँ सभके कहै रहियै कि हमरा ई चीजसँ खाना चाही हमरा ओ चीज अथि चाही तऽ आब एतय ई बात नहि छै आब एतय अहाँ सभ घरोमे छियै नहि दसो बजे रातिके तऽ अहाँसभ ऑनलाइन कए देबै ने तऽ अहाँ सभके घरपर जे छै ने तऽ ऑनलाइन डायरेक्टे डिलिवरी दै लए चलि अयतै सामान कोइ भी सामान छै जेनाकि खाना पीनाके भए गेलै सभ चीजके छै ओसभ चीज अहाँके जे छै ने चलि अयतै जेनाकि अहाँसभ किछु देख रहल छियै आब इसभके युग कि खानो पीनो अहाँ सभके बढ़िआँसँ चलि आबै छै जेनाकि अहाँसभ ट्रेन ट्रे ट्रेनमे घुसलियै टिकट छै अहाँसभ टिकट डाउनलोड करि लेलियै पहिले टिकट कटाए लेलियै टिकट डाउनलोड कए लेलियै ओसभ होइ छै आओर बहुत एहन छै कि ऑनलाइन सुविधा बहुत एहन छै आओर बस जेनाकि बसोके टिकट कटयने छै बसोके टिकट अहाँसभ जाइ हेबै तऽ पूरा लम्बा लम्बा लाइन लगै होबै तऽ आब ओसभ नहि छै अहाँसभ घरोपर छियै तऽ अहाँसभ घरोपर सँ टिकट कटाए सकै छियै ओसभ काम छै जेनाकि ऑनलाइनमे ऑनलाइनमे बहुत सुविधा भए गेलै जेना अपनाके जाति अनिवार्य जाइ रहियै करवाबै लए ई ब्लॉकमे तऽ आब ई छै कि अहाँसभ ऑनलाइनो करवाए सकै छियै कतहुसँ करवाए सकै छियै ऑनलाइन घरोपर छी तऽ घरोपर करवाए सकै छी पहिले रजिस्ट्रेशन होइत रहै कॉलेज इसकुलमे आबो भए रहल छै लेकिन ऑनलाइनो भए रहल छै ऑफलाइनो भए रहल छै रसीद कटि रहल छै तऽ ऑनलाइनेपर आब जे छै तऽ ऑनलाइने सभ चीज अहाँसभ कए सकै छियै एहन कोइ चीज नहि छै कि अहाँसभ ऑनलाइन नहि कए सकै छियै ऑनलाइनमे बहुत चीज अहाँसभ कए सकै छियै जेनाकि अहाँसभ कतहु गेलियै अचानक अहाँसभ बाहरे गेलियै जेना हमे गेलियै पटना गेलियै पूर्णियाँ गेलियै तऽ हमरा जेनाइ छै महेन्द्रु पोस्ट ऑफिस जेनाइ छै आब एहिमे छै कंकड़बागमे तऽ हमरा केना जेनाइ छै हम मैप खोलि कऽ इहोसभ चीज जानकारी लए सकै छी मोबाइलसँ कि हमरा एना एना जेनाइ छै जेनाकि आब हम कोनो चीजके तैयारी कए सकै छियै कोनो चीजके तैयारी कए सकै कए रहल छियै तऽ हमे कोनो चीजपर सर्च मारि कऽ देख लेलियै गूगल रहै यूट्यूब रहै या कोनो चीजपर या मतलब कि हमरा सभके छै जेना अभी हमे नया फ्रिज लेलियै तऽ ओकरा मतलब कि नया फ्रिज लेलियै ओकर टेबल केना सेट कयनाइ छै यूट्यूबपर हम सर्च मारि कऽ इहो सभ चीज मतलब पता कए सकै छियै कि नहि ई चीज आनलियै ई चीज केना सेट हेतै ई चीज आनलियै तऽ ई चीज केना सेट हेतै इहोसभ चीज अहाँसभ ऑनलाइनमे जे छै अहाँ सभके पता चलि जायत कि नहि ई चीज एतय लगयबै तऽ ओ चीज ओतय लगेबै तऽ भए जेतै अहाँ सभके आओर ऑनलाइनके इएह सुविधा छै कि हँ मतलब कि कतहु गेलियै या खाने पीनेमे या रूमेमे या कतहु भी गेलियै तऽ ऑनलाइनमे बहुत सुविधा भए गेलै अहाँ सभके जेनाकि अहाँसभ कतहु बैठल छी तऽ ऑनलाइन पढ़िओ सकै छियै ऑनलाइन पढ़िओ सकै छियै अहाँसभ आ ओकर बाद जेनाकि ऑनलाइनमे कोनो चीज सिखनाइए छै कि कोनो चीज अहाँसभ सिखिओ सकै छियै पढ़ैओ लिखै लए अहाँसभ बढ़िआँसँ सीख सकै छियै इंग्लिशो बोलय लए अहाँसभ बढ़िआँसँ सीख सकै छियै इएहसभ चीज छै